हाँ मैं दस से दस लाख के बीच की पाँच संख्याएं बोल सकता हूँ एक लाख बीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे दो लाख बाइस हज़ार चार सौ अस्सी तीन लाख चार हज़ार पाँच सौ दस पाँच लाख अस्सी हज़ार छ सौ बारह आठ लाख तीस हज़ार चार सौ बयालीस